जोंनि आथिखालनि आबाद मावनाय आरो गोदोनि आबाद मावनाय बे मोननै थासारिखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो गोदोनि आबाद मावनाया मोसौजों हालेवनाय जायोमोन आरो बिदिनो गोलाव सम गोलाव सम बिदिनो मोसौजों आबाद मावनाया जाबोबाय थादोंमोन नाथाय नैबे टुवेनटि फार्स्ट सेन्चुरि हाबनाय लोगो लोगोनो एबा नैजिसे जौथाय हाबनाय लोगो लोगो गामियारिफोरनि आबाद मावनाया दिनै बिगियाननि बिगियाननि माखासे दिहुननाय आरो लोगोसे आरोंदायारि माखासे माहोनो जोनथोरफोर ओंखारनायनि फिथाइ महरै दिनै आबाद मावनाय बे हाबा हारिमुआ सोलायनाय फैदों आं बेखौनो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा गोदोनि बायदि मोसौजों आबाद मावनायखौ खम खालाम लांबाय आरो लोगोसे मोसौजों हालेवनायनि सोलायै दिनै सुबुङा बिगियान आरो आरोंदानि मददजों दिहुननानै होनाय जि जोनथोरफोर दङ जेरै हालेवनायाव ट्रेक्टर बाहायो दा ट्रेक्टरजोंनो हालेवो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावजोबो होनजायो जेरै ट्रेक्टरजोंनो एवो ट्रेेक्टरजोंनो मै होयो ट्रेक्टरजोंनो गायो दा बेबायदि आबाद मावनायावहाय दुब्लियाव बेखिनि आबाद मावनायखौ खालामो बेजों लोगोसे आबाद मावनानै मोननाय माइफोरखौबो एबा फसलफोरखौबो गोदोनि दिनाव माइखौ मोसौजोंनो मारा होयोमोन नाथाय दानि दिनाव नुबाय जे आबाद मावनानै मोननाय माखासे रोखोमनि फसलफोरखौ दिनै ट्रेक्टरजोंनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै मोननाय फसलखौबो मारा होनाय जायो आरो हालेवनायबो जायो दा आबाद आबाद मावनायावहाय नैबे टेकनलजियारि जे जोनथोरफोर दङ बे जोनथोरफोरखौ बाहायनानैनो दिनैनि सुबुङा आबाद मावनायाव बांसिन गोसो होयो आरो बेबायदि सुबुंनि आबाद मावनाय जि हाबा हारिमुखौ नोजोर होनायाव आं बेखौ सोलायनाय नुनो मोनदों आरो सिस्थेमा सिस्थेमा माबोरै होनोब्ला बेवहाय दिनै बिगियान आरो आरोंदाया जिहेथु दिहुननानै होनाय जि जोनथोरफोर दङ बे जोनथोरफोरनि गेजेरजों आबाद मावनायाव बे जोनथोरखौ बाहायदों लोगोसेनो सिस्थेमा होनोब्ला एबा सिस्थेम बुङोब्ला दिनै आबादखौ माब्रै गायनांगौ आरो आबाद मावनानै माब्रै जोथोन लानांगौ आबादनि फसलखौ माबायदियै मावनांगौ नैबेयावहाय माखासे बिगियाननि फोरोंथाय लानानै मानसिफोरा दिनै माहोनो आबादखौ मावबोबाय थादों आरो लोगोसेयैनो फसलफोरनि दिहुननायनि बेलायावबो फसलफोरखौ दिनै बिगियाननि माखासे फोरोंथाय आरो बिगियाननि माखासे माहोनो सोलोंथाय आरो बिगियाननि माखासे बिथोनलायफोरखौ नायनानै फसलफोरनि माहोनो फसलफोरखौ मोजां रोखोमै दिहुननायाव बेबायदि माखासे मददफोरखौ मोनदों आरो लोगोसेयैनो फसलफ्राबो नंगौ गोदोनि दिनाव जेरैबायदि फसल मोनोमोन आथिखालनि बिगियान आरो आरोंदानि माहोनो फोरोंथाय आरो राहा हारिनि गेजेरजों दिनैनि मानसिफोरा गोबां बेबायदि फसलफोरखौ दिहुननो हादों आरो बिदिनो आबाद मावनायाव सुबुंफ्रा गोसो होदों थिग बिदिनो माने बे गोदान जि टेकनलजिनि मददजों दिनै सुबुङा आबाद मावनायाव गोबां गोसो होदों आरो बे आबादनि गेजेरजोंनो दिनै मानसिफ्रा गोबां रांखानथियारि बिथिङावबो दावगानो हादों आरो बेबायदिनो माखासे बिथिंफ्राव जायखि जाया माखासे आबाद मावोब्लानो बे आबाद मावनायखौ दिनैनि सुबुङा नैबे बिगियाननि एबा गोदान टेकनलजिनि मददजोंसो मावनो लानाय मावनो गोसो जानाय आरो मावनायखौ नुनो मोनदों दा बेबायदि दिनैनि आबाद मावनाय बिथिङाव माखासे टेकनल'जि सोलायनाया बेबायदि मानसिखौ थुलुंगा होदों आरो सिस्थेमा सुबुंखौ आबाद मावनायाव गोबां थोजासे मदद खालामदों